हलो हां जी रोका रेस्टोरेंट मां ॻाल्हायो था पिया अच्छा तव्हांजी तव्हां जेकी रेस्टोरेंट में छा छा आइटम आहे हा अच्छा पटाटनि जी अच्छा पट पटाटनि जी सब्ज़ी अच्छा अच्छा अच्छा त अच्छा त तव्हांजी मतलबु इअं फ़ेमस आहे इअं पटाटनि जी भाॼी अच्छा बेदनी पूरी बि फ़ेमस अथव अच्छा इन्हीअ जे अलावा इन्हीअ जे अलावा बि तव्हां वैराइटियूं ठाहींदा हूंदव अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा जी जी जी जी जी जी जी जी त इन्हीअ हा हम्म हम्म हम्म हम्म जी हा हा अच्छा अच्छा अच्छा सलाद बि ॾींदव छाछ बि ॾींदव ऐं पटाटे जी भाॼी ॾींदव हा ठीकु आहे ठीकु आहे हा पूरी बेद बेदनी पूरी बि ॾींदव ऐं ॿियो बि अगरि ॿियो बि अगरि सामान घुराईंदासी त ॿियो बि सामान तव्हां एवेलेबिल कराए ॿीं भाॼियूं ॿीं रोटी बि सभु हा हा ठीकु आहे अच्छा जी जी जी सिं सिंधी सिंधी कोकियूं बि ठाहे ॾींदव कोकियूं ऐं सिंधी वैराइटी कोकियूं कढ़ी चांवर ऐं सिंधी लोलो ऐं मीठा भ मीठा चांवरु भाॼी सभु ठाहे ॾींदव न हा ठीकु आहे ठीकु त पोइ त सुठी ॻाल्हि आहे पोइ त इहे तव्हां तव्हांजी रेस्टोरेंट मां ई सामान सॼो घुराए वठूं था जी जी जी जी जी जी स्पेशिलिटी अथव ठीकु ठीकु ठीकु ठीकु ठीकु ठीकु ठीकु आहे त मां हा हिनजे अलावा जी जी जी जेको बि आइटम मतलबु मां तव्हांखे चईंदमि उहा तव्हां ॾी ॾेई रखंदव ठाहे करे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे हा जी अच्छा रिफ़ाइड वग़ैरह या तेलु वग़ैरह या गिहु वग़ैरह सभु सुठो इस्तेमालु कंदा आहियो न हा हा हा मसाला वसाला बि मसाला वसाला बि सुठा इस्तेमालु कंदा आहियो सुठी कंपनिनि जा हा अच्छा अच्छा देसी गिहु जी ठहंदी अथव अच्छा अच्छा अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे बढ़िया पोइ त जी जी हा हा हा जी जी जी हम्म त ठीकु आहे तव्हां इअं कयो चारि प्लेटां पोइ इहो बेदनी पूरी ऐं पटाटा भाॼी मोकिलियो हुनजा पैसा जेका हूंदव मां मोकिले छॾंदोमांव मां ऑनलाइन तव्हांखे करे रखंदोमांव ऐं हुनजे अलावा पोइ वरी कॾहिं मां तव्हां वटि अची करे ऐं ॿीं बि आइटम तव्हांजा टेस्ट कंदोमांव हेन हा हुन में तव्हां हा हुन में तव्हां हा त पोइ हू ॿीं वैराइटियूं बि ख़बर पेईजी वेंदियूं कि हुन में छा हा जी ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे छाछ ऐं सलाद ऐं कराए रखिजो ठीकु आहे अच्छा अच्छा अच्छा धन्यवादु धन्यवादु धन्यवादु ठीकु आहे ठीकु आहे हम्म ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे हा जी जी जी जी हा हा हा अच्छा पेमेंट ऑनलाइन वठी वठंदा आहियो न ठीकु आहे ठीकु आहे त पर तव्हां महिल सामान मोकिले रखंदव त मां तव्हांखे पेमेंट ऑनलाइन ॾेई रखंदोमांव ठीकु आहे न हा जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी ठीकु आहे ठीकु आहे हम्म अच्छा हिनजे अलावा ॿियो छा छा रखंदा आहियो पंहिंजे रेस्टोरेंट में न खाधे में बि वैराइटी हूंदी न चाइनीज़ बि ॾींदा आहियो सिंधी सिंधी सिंधी सिंधी भाॼी रोटीअ सां चाइनीज़ ॾींदा आहियो अच्छा अच्छा अच्छा सिंधी हा सिंधी पूरी रोटी हूंदव हुनजे अलावा चाइनीज़ बि ॾींदा आहियो ॿारनि खे अॼुकल्ह हा ॿारनि खे अॼुकल्ह चाइनीज़ बि थोरो वणंदो आहे न अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा हा त हिन में तव्हां उहो मीठे में छा ॾींदा आहियो कस्टर्ड वग़ैरह ॾेई रखंदा आहियो आइस्क्रीम कस्टर्ड खीर खीर ॾींदा आहियो खीर ॾींदा आहियो हूंदव हा ठीकु आहे ठीकु आहे जी जी जी जी हा हा हा हम्म हम्म हा इअं त ॾाढो सुठो आहे हिकु कलाक जे अंदरि अंदरि पहुची वेंदो सामान ई त ॾाढो सुठी ॻाल्हि आहे हा ठीकु आहे पोइ मां तव्हांखे ऑडर मोकिलियांव थो पियो हिन पोइ तव्हां मूंखे पंहिंजो क्यू आर मोकिले रखिजो त मां तव्हांखे पेमेंट करे रखंदोमांव ठीकु आहे ठीकु आहे हा हरि ओम धन्यवादु जय झूलेलाल